हैलो नमस्कार मैम होर तुंदा केह् हाल ऐ में ना वंशिका ते प्रिया दी मदर बोल्ला नी आं मिगी ना थोह्ड़े दिनें आस्तै छुट्टी चाहिदी ही मेरी भैन दा ना ब्याह् ऐ अंजी अंजी मिगी ना थोह्ड़े ना चार पंज दिन आस्तै छुट्टी चाहिदी में ना आऊट ऑफ स्टेट जाना ऐ ते तुसें ई छुट्टी दा मिगी बताई ओड़ो की एह् प्रोसीज़र ऐ में एह् प्रोसीज़र तुसेंगी फोन करी ओड़गी अंजी अंजी ठीक ऐ ठीक ऐ कन्नै ना जेह्ड़ा बी कम्म होगा चाहे निक्का मुट्टा जेह्ड़ा बी तुस ना डायरी उप्पर इक्क मतलब इंफार्म करी ओड़ेओ मतलब कोई बी इक्क परेशानी होगी ते में ना तुंदे कन्नै कंटेक्ट करी लैगी ठीक ऐ ते चलो ठीक ऐ एप्लीकेशन बिच साईन दौनों दे चाहिदे जां इक्क दे ई चलो कोई गल्ल निं अगर में तुसेंगी कल्ल नेईं देई पागी ते परसों इक्क एप्लीकेशन भेजी ओड़गी ठीक ऐ थैंक यू मैम